दरभंगा जिला सङ्गे सङ्गे मिथिलाञ्चल कऽ पेंटिंग जेकि विश्वमे प्रसिद्ध छथि एहि पेंटिंगसँ बहुत सारा लोकके रोजगारो मिललनि हँ जेकि पहिने बेरोजगार छलखिन हँ सङ्गे सङ्गे दरभंगाके अन्दर अगर विकासके बात कयल तऽ जेनाकि पहिने सड़क नहि छलै एक गामसँ दोसर गाम जाइके लेल बहुत कठिनाइके सामना करय पड़ै छलै आब से नहि तऽ एकसँ दोसर गाम अहाँ जा सकै छी बढ़िआँ बढ़िआँ सड़क भऽ गेलैए सङ्गे सङ्गे घर घर नल जल योजना सरकार द्वारा चलायल गेल छलै विकासे भेल हँ दरभंगा जिलाक अन्तर्गत सङ्गे सङ्गे कॉलेज पढ़ाइके बारेमे बात करी तऽ जेनाकि पहिने लड़कीसभके महिलासभके पढ़ाइके लेल दूर दूर जाय पड़ै छलै से नहि बल्कि सरकारके द्वारा अगल बगल गाममे हर गाममे लम्पसममे महिला कॉलेज बनायल गेलैए जेकि जेहोसँ जे सभ महिलासभ मतलब एजुकेशन पढ़ाइके ऊपर जे छै से एगो मतलब उत्साहित भेलखिन हेँ आओर सङ्गे सङ्गे हवाइ अड्डा बनलासँ फायदा ई भए गेल जेनाकि पहिने एक राज्यसँ दोसर राज्य जायमे बहुत सारा समय लागैत छलै आब से नहि से नहि तऽ आब की नाम छियै बहुत कम समयमे अहाँ जे छै दोसर जगह जा रहल छी सङ्गे सङ्गे समयके से बचत छै आब अहाँ जेनाकि विकासके तौरपर देखल जाे तऽ पहिने मोबाइल फोन नहि छलै आब की छै तऽ अहाँ बैसल बैसल कतहु भी रहिऔ अहाँ अपन जिलाके दरभंगा जिलाके हर चीजके बारेमे फोनसँ देख रहल देख सकै छियै जेनाकि की हमर आर्थिक विकास भेलै हेँ की हमर अर्थव्यवस्थामे अन्तर भेलै हेँ